हमर विचारसँ मैथिली भाषा बहुत ही सुन्दर आओर मीठा भाषा हइ जेकि कोइ भी लोक बहुत आसानीसँ समझि जाइ छै जब हम अपन लोकल एरियामे अपन मैथिली भाषामे एक दोसरे लोकसँ बात करैलए तब लोक बहुत आसानीसँ बात कर लै छै और हमर बातके समझि जाइ छै यह भाषा बहुत ही पुराना भाषा हइ बहुत साल बहुत सओ सालसँ यह भाषा हमर राज्य बिहारके भाषामे हइ लेकिन जब हम ई भाषाके कहीँ बाहर जाइलै दोसर राज्यमे बोलै लऽ तऽ लोकके हमर भाषा समझैमे थोड़ा बहुत दिक्कत होइ छै लेकिन लोक अइसन नहि कि तनिको नहि समझै छै थोड़ा बहुत तऽ समझि जाइ छै आओर जे भी हम बात बजैलै ओकरा पूरा करि दै छै आओर यह भाषाके उत्पति बहुत सओ साल पहिले हमर बिहार राज्यमे ही होलै रहै जहाँपर मिथिला एक जगहके नाम हइ वहाँके लोक सबसँ मैथिली भाषाके शुरुआत होलै रहै यह आओर हमर राज्यमेसँ मैथिली भाषा ही नहि आओर भी ढेर सारा छोटा मोटा भाषा सब बोलै छै जाहिमे कि होलौ भोजपुरी होलौ आओर हिन्दी होलौ कोइ कोइ इङ्गलिशो बोलै छै सब प्रकारके भाषा बोलै छै लेकिन ओहिमे सबसँ अच्छा भाषा हमर मैथिली भाषा ही हमरा लगै छै